हाय मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ मेरा नाम राधिका है और मैं के लोकल के एरिए गोतम वार्ड में रहती हूँ जहाँ से मैंने मीशो पर एक ऑर्डर प्लेस किया था एक इलेक्ट्रिक फ़ैन जो कि मुझे मीशो पर बताया गया कि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा देता हए कलर भी बहुत अच्छा है वायरिंग वगैरह भी अच्छी आएँगी तो और कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है और ज़्यादा हाई स्पीड में हवा देगा और गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है जिसके कारण मैंने उसे देखके ऑर्डर किया पर जब मैंने ऑर्डर रिसीव किया तो वो फ़ैन की कंडिशन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी उसकी वायरिंग भी टूटी थी पंखी भी ज़्यादा कुछ थोड़ी मुड़ी मुड़ी थी और ना उसमें ना उसमें कुछ सेफ़्टी वगैरह के लिए कुछ रैपर्ज़ वगैरह थे पैकेजिंग भी नॉर्मल बहुत ज़्यादा खराब थी और जब हमने उसको सीलिंग पर लगाया उसके बाद तो वो इतनी कम हवा दे रहा था मतलब जो मीशो में बताया था जो उसके रिव्यूज़ वगैरह थे उसमें जो बताया था वो सारा मतलब सब ग़लत निकला जिसके बाद मैं मेरा ऑर्डर रिटन में डालना चाहती हूँ क्योंकि उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है मैंने ओरियंट का फ़ैन ऑर्डर किया था और वो जो कंपनी है वो बहुत अच्छी कंपनी है इसलिए मैंने उसको ऑर्डर कर दिया था जो उसकी कंडीशन आई है मीशो से वो बहुत ज़्यादा खराब थी